जय झूलेलाल अछा हा हा उहो त हा हा ॿ मिंट विहो विहो तव्हां हिते टैंशन न करो असां ॿी मिंटे में चेक करे थी वठां मां तव्हांखे ठीकु आहे

हा हा बस तव्हां थोरो रिलैक्स कयो तव्हां शांती रखो मां चैक थी करे वठां हा धकु त ॿ टे लॻा आहिनि ऐं सूजनु बि अथव हा त मां चवां थी भई पहिरियों असां हिकिड़ो तव्हांखे मां पहिरियों पेनकिलर ॾियां थी सूर जी गोरी हुन सां गोरी खाइण सां थोरो सूरु में त आरामु ईंदुव ऐं इन खां पोइ मां तव्हांखे हाणे ऐक्सरे करायां थी फटाफट में पोइ ऐक्सरे रिपोर्ट ॾिसूं था कि भई किथे हॾी टुटी आहे या भई प्लास्टर सां रिकवरी थी वेंदी या त पोइ न त असांखे ऑपरेशन करिणो पवंदो रॉड विझिणी पवंदी त पहिरियों ऐक्सरे त करायूं ठीकु आहे हा मां हा न मां ॿी मिंट में तव्हांखे नर्स खे चई करे तव्हांखे मां पेनकिलर ऐं सुई ॾियां थी बाक़ी ऐक्सरे जे लाइ तांखे ऐक्सरे डिपार्टमैंट में वञिणो पवंदो हुते ऐक्सरे कराए अचो पोइ असां ऐक्सरे चैक करियूं था भई छा अंदरि पोज़िशन आहे ज़ख़्म जी हॾी टुटी आहे या छा थियो आहे ठीकु आहे हा हा नर्स हिते अचो त हिननि खे पेनकिलर त ॾियो ऐं हिकिड़ी ऐंटीबायोटिक इंजैक्शन लॻायोनि ठीकु आहे तव्हां आरामु कयो तव्हां टैंशन न खणो को बि सभु सभु सुठो थींदो न तव्हां टैंशन न खणो असां पंजे मिंट में ऐक्सरे करे तव्हां खे ॿुधायूं था अगरि फ्रैक्चर थियो आहे त ॾिसंदासे भई अंदरि न हॾी केतिरी टुटी आहे ऐं कीअं पोज़िशन आहे हॾी जी जे समुझो घिसी वई ॾिसो हाणे असां पहिरियों ऐक्सरे ॾिसी करे पोइ ई तव्हांखे ॿुधाए सघंदासीं हेतिरो फटाफटि तव्हांखे ॿुधाए न सघंदासीं अगरि जे प्लास्टर हूंदो ख़ाली त तव्हांखे ॿिनि टिनि ॾींहनि में ई छ्ॾे ॾींदासे जे अगरि जे ऑपरेशन हूंदो त कम से कम सत अठ ॾींहं त लॻी वेंदा

ऑपरेशन त ऑपरेशन हा हा मां तव्हांखे वील चेअर ते विहारे करे नर्स खे चवां थी तव्हांखे वठी वेंंदी तव्हां को बि टैंशन न खणो नर्स तव्हांखे हुते पाणेही ऐक्सरे डिपार्टमेंट में वठी थी हले ठीकु आहे पहिरियों नर्स तव्हांखे ॾिए थी पेनकिलर ऐं इंजैक्शन ॾिए थी तव्हां चिंता न करो कुझु बि ठीकु आहे हा ॿियो तव्हां सां केरु आयो आहे हा हा हा त तव्हां चिंता न करो हुन खे चवांसि थी तव्हा सां गॾु हले ऐं इहो पेपर मां तव्हांखे सही करे थी ॾियां त हू ऐक्सरे डिपार्टमैंट में पाणे ई तव्हांजो ऐक्सरे कढंदा बस ऐक्सरे कढंदा उन में ॿुधाईंदा छा ॻाल्हि आहे ठीकु आहे हा हा चङो चङो हा चिंता न करो सभु सुठो थी वेंदो ठीकु आहे हा हा